बे बिमानैया

थांजाया माथो बाल फाग्लि थांजायो जि ना मोनसो गारदोंनो माथो माबायाव एह नायाथ' मोनखागोन ओमफ्राय जोंहालाय जेखाय लांनो ना मुसारि लांनो जायो मुसारिजोंबो माथो होबा बुरजा बुरजा मोनथारो बेनोथ' माथो गुरबाबो एह जायखिजाया मुसारि साथेनानै एसे होनसै होनबानो हाबगोन बियो एह है होनबालाय थांजागोन दां बेसे टाइमयाव थांनो तिनथा सोयाव जागोन दां बेनिफ्राय ओरै होखोबोनसै सिगां थांग्रोनानै माबाहाय आंहा र' एसे दग' मग' जादों दसे थानानै थांसै नामा माबाहाय एसे नआव खामानि दंमोन नालाय जायखुन जाया टाइम पिक्स बे औ मानसि ज' ज' बासो होनाय बायदि जानानै मोनगोनथ'

बे माबामोन बाजै मोनखौ लिंहरला बायसां बाजै दं ओमफ्राय आनैमोन दं ना न' खाथि खाथि बेसोरखौ ओरै ज' लोगो लानानै फैनो थिनहरसां औं आं थाब थाब मावनोसै खामानिफोरखौ ओमफ्राय थांसै जेखुनजाया बेनोथ' सान्दुंआबो जि गोसाथार दै बथल एक्सथ्रा नांगोन फिखुंआव बादो फिसाबायदि जाया होनबा औ गुदुं जाबा मारै लोंनांगौ दे बेनोथ' जादों आरो नों गुदुंखौ लोङाबानो ग'वा

जायो आं दा बिसोरनोबो खिन्थाहरसै ओरै ज' फैथोंसै दैबो बथल लानानै फैनो होनोसां औ आं दा दसे थानानै ओंखारबा खिथाहरगोन औ बेहायनो गुरहैसै बांद्राय सान्दुं गोसाखौबो हाद्रायनाय नङा दे दे औ दे